जी हाँ मैंने सिंगर्स को लाइव सुना है और मेरा उनको सुनने का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है जिस तरीके से वो लोग गाते हैं और उनका गाने का तरीका मुझे काफ़ी पसंद आता है क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना काफ़ी पसंद है इसलिए भी और मैंने जिस गायक को लाइव सुना है उसका नाम है अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह को मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि उनका जो गाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है वो एक दम सुर और लय के साथ भी गाते हैं और उस के साथ उनके फेस पे हमेशा इस्माईल रहती है कभी भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि उनके गाने में और उनके गाने में एक हमेशा मधुरता होती है और उनके एक्सप्रेशंस भी होते हैं उनके गाने में अच्छा फ़ील होता है इसलिए उनका गाना सुनना मुझे काफ़ी पसंद है